शहिरुनि जी हॉस्पिटल जामु वॾी वॾी हूंदियूं आहिनि हुन हो वॾी वॾी इमारते हूंदी आहिनि शहिरुनि जी इस्पतालनि में वॾा वॾा डॉक्टर ऐं नर्स हूंदा आहिनि शहिरुनि जी इस्पतालि में वॾी वॾी मशीनियूं हूंदी आहिनि ऐं ॿी तरफ़ गांव में जे इस्पतालि हूंदो आहे हुते वॾा वॾा डॉक्टर न हूंदा आहिनि हुते नंढा डॉक्टर हूंदा आहिनि ऐं हुते वॾी वॾी मशीनियूं बि न हूंदियुं आहिनि उते हथनि सां इलाज़ु थीय थींदो रहंदो आहे उ उते डॉक्टरनि पसंदि न कंदा आहिनि वधीक डॉक्टर पसंदि न कंदा आहिनि हुते वञण त जो बि मरीजनि खे तकलीफ़ थींदी आहे त उहो मरीज खे इलाजु करण लाइ शहरनि में वॾे हॉस्पिटल अचिणो पवंदो आहे ऐं जीअं त कैंसर जो सही सभिनि खां वॾो हॉस्पिटल आहे टाटा हॉस्पिटल उहो असांजे मुंबई शहर में आहे त असां नंढे नंढे गांवनि खां माण्हूं हिते अची इलाजु कराईंदा आहिनि ऐं उहो बि मुफ़्ति हॉस्पिटल आहे त माण्हूं हिते अची रही करे इते इलाजु कराईंदा आहिनि पंहिंजो छो त हिते वॾी वॾी मशीनूं आहिनि जो त मरीजनि जी बीमारी पकिड़े हुनजो इलाजु कंदी आहे